कहाँ से हाँ नमस्ते सर अच्छे हैं सर आप भी अच्छे हैं सर मैं बहुत दिन से बैठी हूँ कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए आप कोई काम उम दे देते तो अच्छा रहता सिलाई जानते हैं कढ़ाई भी जानते हैं आइ ए

तैंतालीस है सर जी हाँ हाँ जी हाँ हिंदी ही से पढ़े थे मैथली नहीं था मैथली नहीं था हिंदी ही से पढ़े थे

दो हज़ार दस में दो हज़ार दस में

फस्ट डिविजन फस्ट

जी जी जी सर आप कुछ हाँ अब नौकरी सर दे दीजिए ना है तो घर परिवार चलाने में बड़ा कष्ट होता है सर

जी जी सर जी सर नौकरी की बहुत ज़रूरत है सर घर परिवार में बड़ा कष्ट होता है सर आपकी कृपा होगी तओ जल्दी ही हो जाएगा ना ठीक है सर रखते हैं अच्छा